हाँ मेरे कांतिक लक्ष्य है जो मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य भी है मेरा थोड़ा आर्थिक समस्या है तो इसीलिए मैंने सोची कि मैं एक यूटूब में कुछ विडियो डालकर उनमें से पैसे लाऊँ तो में यूटूब शुरू करी और धीरे धीरे मेरा यूटूब में भ्यूज़ जो आने लग गए मतलब लोग मेरे बिडियो को पसंद करने लग गए तो ओ सब पसंद करते रहते है और मेरे जो अकाउंट में जो पैसे थोड़ी थोड़ी आती रही और ये मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी मतलब ये सच हो गया मतलब मेरा सपना जो धीरे धीरे सच हो रहा है और भी यूटूब से ज़्यादा कुछ हम करेंगे उसके लिए बहुत काम कर रहे है हमारा जो सेटप है हम उसको परिवर्तन करेंगे ऐसे ही कुछ और ये सबकुछ करने में मुझे मेरी परिवार और मेरे आर्थिक समस्या प्रेरित करती है